जय झूलेलाल मां शताब्दी एक्सप्रेस में घणा ई दफ़ा दिल्लीअ खां चंडीगढ़ वियो आहियां अमृतसर वियो आहियां भोपाल वियो आहियां ईआ असांजे देश जी हिकु शान वारी गाॾी आहे हिन में साफ़ सफ़ाई हिकदमि सुठी आहे ऐं हिनमें डिसिप्लिन रहंदो आहे अनुशासन में माण्हू रहंदा आहिनि ॻोड़ न थींदो आहे सॼी गाॾी जेका थींदी आहे उअ आराक्षण वारी रिजर्वेशन वारी थींदी आहे कोई बि एक्स्ट्रा माण्हू उनमें नथो चढ़ी सघे ऐं हिन में अहिड़ियूं सुठियूं असांखे सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि जीअं जीअं असां गाॾी में वेहंदा आहियूं त सुबुहु जो अख़बारु अची वेंदी आहे हिंदीअ में बि अंग्रेजीअ में बि त जेके जहिड़ी अख़बारु पढ़े उहो पंहिंजो समाचार ॿुधंदो रहे ऐं गाॾी हलण सां पाणी जी बोतल ॾींदा आहिनि पीअण जे लाइ ऐं जहिड़ो टाइम हूंदो आहे उन ई हिसाब सां सुबुहु जो असांखे नेरनि बि ॾींदा आहिनि मंझंदि जो जीअं असां ट्रैवल था कयूं त उनमें मंझंदि जी रोटी लंच बि ॾींदा आहिनि ऐं जीअं शाम जो ट्रैवल था कयूं त उनमें राति जी रोटी डिनर बि ॾींदा आहिनि ऐं रोटी तमामु सु स्वादु वारी थींदी आहे तमामु सुठी थींदी आहे उनखां पोइ रोटीअ खां पोइ आइस्क्रीम बि खाराईंदा आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि त इहा आहे हिनमें एनाउंसमेंट ॾाढो सुठो थींदो आहे जीअं अगली स्टेशन अचण वारी आहे अचण खां अॻु में ई चवंदा आहिनि भाई तव्हां हिन स्टेशन ते पहुंचो था ऐं उन स्टेशन जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि त हे कंहिंजे लाइ मशहूरु आहे जीअं मां चंडीगढ़ वियुमि त रस्ते ते कुरूकक्षेत्र पियो त कुरूक्षेत्र में ॿुधाईंदा आहिनि त महाभारत जो युद्ध हिन जॻह ते थियो भॻवानु श्री कृष्ण हिते आयो हिते पांडवा ऐं कौरवनि जो युद्ध थियो त उन शहर जी महता बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं चंडीगढ़ पहुंचण खां ॿुधाईंदा आहिनि त भाइ चंडीगढ़ जेको आहे देश जो सभु खां सुठो प्लांड सिटी पहिरियों प्लांड सिटी आहे त उनजी वॾाई कंदा आहिनि त माण्हूअ खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त शताब्दी एक्सप्रेस जेका आहे देश जी हिकु वॾी शान वारी गाॾी आहे जय झूलेलाल